जेना कि बच्चासभ हमे आर मिथिला भाषा जानै छिए एना जे गामघरमे जेना बतिआके बोललहुँ एहिसे कि जे काम करैके छै एनामे एना एना होइके छै आओर बच्चासभ आब तनि सिआना होलै बाहर भीतर जाइ लगलै ओसभ दोसर भाषा सिखै लगलै सिखबे पड़ै हइ जे कि जे अथी जे ई भाषा बोल बबाके बबा बोलही चचाके चचा बोलही बड़का चचाके बड़का चचा बोलही जेना कि बड़की माइके बड़की माइ बोलही ईसब ईसब भाषा सिखबऽ पड़ै छै तऽ बच्चासभ तऽ ओहिले गार्जिअनसभ अहाँ अच्छा लऽ अच्छा मानै हइ आओर हिन्दीवला भाषामे जे पप्पा मम्मी बोलै हइ तऽ थोड़ा अथी बोलै हइ कष्ट मानै हइ आब तऽ बाहरेवला भाषा जादा करिके बोलै हइ बच्चासभ लेकिन तैओ यहाँपर सिखबे पड़ै छै बच्चा आरके कि जे नहि मिथिला भाषा बोल ई भाषा चलै जइसे कि खुश रहै इएह आरके चलितै अपना बोलै पड़ै हइ तऽ तऽ काम धन्धा अपना करै हइ इधर उधरके चलऽ करऽ कएलक आओर आर आर कि कि बोलू तब ठीक